हमारे यहाँ पे पास में ही एक मंडोर है जो कि जोधपुर ज़िले में स्थित है वहाँ पर बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सा एक मंदिर भी है और वहाँ पर एक अच्छी सी घूमने की जगह भी है वहाँ पर चिड़िया वगैरह पशु पक्षी बंदर वगैरह सब हैं झीलें वगैरह सब कुछ देखने के लायक हैं और दुसरा स्थान है हमारे यहाँ पर माचिया पारक जो कि चिड़िया घर के नाम से स्थित है वहाँ पर सारे जानवर स्थित है और वह जगह देखने के योग्य हैं वहाँ पर चूहा बिल्ली मगरमच्छ सब स्थित है और तीसरा हमारे यहाँ पे हैं कायलाना झील जो कि माचिया पारक के पास ही है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी झील हैं जिसमें नाव वगैरह हैं जो कि वहाँ पे बच्चे मनोरंजन के लिए जाते हैं वो नाव में तैर नाव में बैठकर तैरना वहाँ पे घूमना अच्छा लगता है उनको इसलिए वहाँ जाते हैं ती तीसरा हमारे यहाँ पर स्थित है पब्लिक पारक जो कि पहले यहाँ पे जू हुआ करता था अब वहाँ एक लाइब्रेरी है जहाँ पे लोग जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए वगैरह अपना टाइम बिताने के लिए